अस हिन्दु धर्म च रौह्न्ने आं ते भगवान दा मदंर जन्ने आं अस इक अपने अपने भगवान मन्नदे आं अस अपने मन्नने आं ते चलो घड़ी भर जन्ने आं भगवान दे अस शांति मलदी गै ऐ सारे हां सारे अपने सिक्ख अपने हिंदु ध्यार होंदे साढ़े अपने सारे सब मन्नदे न आपूं बिच्चें ते चलो अस बी मन्नी लैन्ने टाइम लग्गै तां मदंर बी चली जन्ने ते घड़ी भर बौहन्ने आं ते भगवान दा नांऽ लैन्ने जपने आं चलो मनै गी शांति मिलदी जो हिंदू धर्म ना ते जेह्ड़े सिक्ख न ओह् अपना मन्नदे गुरुद्वारै जंदे न ते जित्थें अपने देवी देवते होन उत्थें बी जंदे न अस बी जन्ने आं ते चलो घड़ी भर बौह्न्ने आं शांति मिलदी गै भगवान दे बौहना मंदर ते चली जन्ने आं अस अपनी अपनी एकता गी होर अपनी आंढी गुआंढिनें गी लेई जन्नी कन्नै चलो भगवान दे मदंर जाचै भगवान दा नांऽ लैचे जपचै मनै गी शांति मिलग चलो जेहदे कन्नै मन ऐ सब चलो स्हेलियां स्हूलियां भैना सब चलन साढ़े कन्नै ते होर आंढन गुआंढन बी चलो जिन्नै जिन्नै जाना ऐ सिक्ख बी जंदे अपने अपने सारे साथियें गी किट्ठे लेइयै ते अपने गुरुद्वारा जंदे न अपना नांऽ जपदे न मुस्लमान अपनी बोलदे न जेह्ड़ा किश बी चलो बोलदे होङन अल्लाह् उल्ला बगैरा बोलदे न अपने चलो अस अपने भगवान दा नांऽ लैन्ने ओह् अपने दा लैंदे चलो एहदे च केह् ऐ सिक्ख अपना हिंदु धर्म अपना होंदा सिक्खें दा अपना गुरुद्वारे अपने होंदे देवी देवते जो बी होन अस बी जन्ने आं अपने मदंर अपने देवी देवतै दे सभनें दे जंदे सारे दे जंदे स्हेलियां भैना सारे चलो भाई घरा च जो होऐ सब चलन घड़ी भार बौंह्दा मनुक्ख उत्थें शांति मिलदी ते होर गुरुद्वारा बी जंदे जेह्ड़े अपने अपने देवते गी मनांदे ना सब सिक्ख बी जंदे अपने देवते हां सिर खट्टियै जंदे अपने गुरुद्वारा जेल्लै जाना उ'नें सिर खट्टियै अस बी जिसलै अपने देवते दे जन्ने आं सिर खट्टिये जन्ने घड़ी भर बौह्न्ने उत्थें शांति मनै गी मिलदी ऐ ते उं'दे अपने अपने धर्म औंदे साढ़े अपने होंदे चलो जेल्लै टाइम लग्गै चली जन्ने हां मनै गी शांति मिलदी ऐ घड़ी भर चलो हां मुस्लमान अपने नमाज पढ़दे ते अस अपना भगवान दा नांऽ जपने सरदार अपना जपदे ते हिंदु धर्म अपना जपदे भगवान दा नांऽ जपदे मुस्लमान अपना जपदे सिक्ख अपना जपदे भगवान अग्गें बौह्न्ने आं अस बी मत्था टेकने घड़ी भर चलो जेल्लै टाइम लग्गै बेहियै जन्ने मैने च बोलदे रौह्न्ने केईं बारी नेईं केईं बारी हां औंदे जंदे रौहन्ने केईं बारी टाइम लग्गी जंदा केईं बारी नेईं लगदा केईं बारी मनै च जपदे रौहन्ने अस चलो इ'यां करियै टाइम कड्ढने चलो सारियां स्हेलियां भैना चलो जिन्नै जाना चलो भगवान दा नांऽ जप्पी आचै नवाब बी पढ़ने अस हिंदू उ'यै मुस्लमान पढ़दे ते अस अपना भगवान दा नांऽ जपने ते ओह् अपना जपदे सिर खट्टियै जाना उत्थें अस बी खट्टी लैन्ने हिंदु धर्म मुस्लामान बी उब्बी खट ओह् अपना नमाज पढ़दे मुस्लमानै जो बी होऐ हां अस धोतियां लाइयै पंत बनियै जन्ने ते ओह् अपने जेह्ड़ा उं'दा ओह् अपने जेह्ड़े उं'दे बस्त्र होंदे होङन ओह् पाइयै जंदे अस अपने जन्नै पाइयै धोतियां जन्ने पाइयै साड़ियां जन्ने पाइयै हां हिंदु धर्म च धोतियां पाइयै जंदे ते मुस्लमानें च पता निं केह् पाइयै जो बी पाइयै जंदे होङन चलो ठीक ऐ जेह्ड़ी उ'नेंगी ठीक लग्गै ओह् पाइयै जंदे अस अपने जन्नें ठीक ऐ चलो मंदर जन्ने आं घड़ी पर बौहन्ने आं शांति मिलदी ऐ मनै च भगवान दा नांऽ जपने आं चल केह् करना फ्ही घड़ी भर बौहन्ने आं भगवान दा नांऽ राम राम जपने आं चलो मनै च शांति मिलदी ऐ मंदर बी जन्ने आं दोऐ टाइम जन्नै आं अस ते अपने भगवान दा नांऽ जपने आं ते हां भगवान दा नांऽ जपना बी जरूरी ऐ टैम कड्ढियै बी जप्पना पौंदा केईं बारी नेईं लगदा टाइम मनै च बी जपना पौंदा घड़ी भर बौहने पौंदा भगवान पिच्छें कोल शांति मिलदी मनै गी